नाचाची आवड म्हाका भुरगेपणांकच आशिल्ली शाळेन आसतना आमी नाच परफोर्म करताले तेन्ना आमकां बाई आमकां सांगताली अमको डान्स तुमी शिकात म्हणून मागीर आमच्या गांवान एकले चली आशिल्ली ताणें आमकां डान्स शिकयल्लो आनी तेन्ना पासून नाचाची आवड कशी तयार जाली अशी निर्माण जाली म्हाज्या मना भितर आनी स्कुलान पावतकूच मागीर जेन्ना आमकां ग्रूप डान्स करपाचो आसतालो तेन्ना जेन्ना हांव फिफ्थ सिक्स्त सेवेन्ताक आशिल्ले तेन्ना आमकां कशें आशिल्लें की आमच्यान व्हडली भुरगीं आसा ती आमकां शिकयताली म्हणजेच आमकां पळयताली ती कोण बरो करता डान्स तें पळयताली आनी आमकां मागीर ती सांगताली तूं आमच्या ग्रुपान यो आं म्हणून आनी ती आमच्यान व्हडली म्हणटकच ती आमकां शिकयताले आनी मदीं मदीं हांवूय बी एक खंयची स्टेप दाखयताले अशें करून करून करून म्हाका ताजे कडल्यान अशें प्रोत्साहन अशें मेळ्ळें आनी ताजे उपरांत न्ही जे डान्स हांव करताले तेजी कोरियोग्राफी हांवूच अशें तयार करपाक लागले म्हणजेच म्हजे भितरूच हांव तेंकां दाखोवपाक लागलें ती सगळी करपाक लागली आनी आतां लेटेस्ट म्हणल्यार आतां मोबायल आयिल्लो आसा आनी मोबायलाचेर आमकां कोरिओग्राफी जी आसा ती हर एक डान्साची कोरिओग्राफी आमकां मेळटा धरू ते लोक नाच सुद्दां आमच्या मोबायलाचेर आतां आमकां युट्यूबार मारले जाल्यार आमकां व्हिडियो मेळटा तेच बशेन बाकिचे फिल्म सोंगांतली जे डान्स आसा ताची सुद्दा कोरिओग्राफी मेळटा म्हणजेच अशें पळोवनूय शिकले आनी कितें तरी म्हाजे हातूंतल्यान हांव अशे हांवें तयार केल्यो ज्यो म्हळ्यार स्पेशली म्हणल्यार लोक नाचाच्यो ज्यो स्टेप आसात पळया त्यो अश्यो कॉमन कश्यो आसता न्हू म्हणजे फुगडी एकूच स्टेप देखणीक एकूच स्टेप आसता फक्त ताचो हावभाव जो आसा तो फेशियल एक्सप्रेशन जे आसा ताजे वयल्यान तूं प्रेजेंट करता तुजें प्रस्तुती करण तातूंतल्यान आसता सो तेका लागून म्हाका आतां अशें दिसता की हांव एक डान्स जर समज म्हाका शिकोवपाक जाय जाल्यार हांव शिकोवपाक शकता कित्याक म्हाका त्या डान्साची स्टेप्स जी आसा जी कोरियोग्राफी जी आसा ती हांव स्वता करूंक शकता म्हणजे हांव करता हातून कांयच दुबाव असो ना भुरग्यांक धरून व्हडल्या भुरग्यांक धरून कॉलेज भुरग्यांक सुद्दां किंवा गांवचे बायलांक लेगीत अशें ती जर तयार जाली न्ही जाल्यार हांव तेंकां शिकोवपाची म्हाजी पूर्ण अशी हेतून तयारी आसा ते भशेन म्हाका जर अशी आनीक ऑपोरच्युनिटी मेळ्ळी समज खंय वचून पर्फोम करपाची आनी म्हाका कोणी सांगलें की चल एक डान्स आमी कोरुया अशें म्हणून जाल्यार म्हाका हंड्रेड पर्संट म्हणटा तशें हांव म्हजो वेळ काडून तांकां बऱ्यांतले बरें अशें स्टॅप्स दाखोवन तो एक बरो नृत्य जावचो अशे म्हाजी तयारी सदांच आसतली आनी स्वता आनी दुसऱ्या खातीर म्हजे एक अशे आवड आसा की म्हजे नांव मेळोवपा खातीर अशें न्हू पूण दुसरी बायलां जी आसा ती फुडें सरचें आनी ताणें बरें तरेन पर्फोम करचें लोकां मुखार रावून म्हणजे तांचे भितर एक आत्मविश्वास जो आसा पय सेल्फ कॉन्फिडन्स जे आसा तें निर्माण जावचे आनी तांकां एक बरी ऑपोर्च्युनिटी मेळची संद मेळची जे माचयेर वसून ते सादर सादरीकरण करप हेंच खूब व्हड आसता सर्तीनी वांटो घेतलो आनी तातूंत भितून फक्त तुका इनाम मेळपाक जाय म्हणून तो करप अशें ना तेच भशेन तुजी कला जी आसा तातूंत नाच हो जो प्रकार आसा नाच करप ही कला जी आसा पय ती म्हाका अशें दिसता खंय तरी बायलांनी अशी ती लिपोन दवरून आनी दामून दवरून रावची न्हू ती कोला खंय तरी सादर करची आनी लोकां मरेन पावोचे अशें म्हाका दिसता तर नाच शिकोवप आनी नाच करप हेतून म्हाका खूब आवड कशी